छोट आ मध्यम कैबमे दुनूके बिचमे दुनूके दाममे अन्तर होइत छै जेनाकि एक छोट कैब किछु दुइ सए रुपआमे केलहुँ तऽ पैघ कनि जादा दाम लए लेत तऽ ओकर दाम भए जाइत छै आठ सए रुपैआ किआकि ओकरामे कि छै कने जादा जगह मील जाइ छै आर छोटमे तऽ दू से चारि आदमी बैठ सकैए आर कने पैघमे तऽ कनि जादा आदमी बैठ सकैए ताहि दुनूके दाममे अन्तर होइत छै